पंहिंजे आसपास खे खेत्र खे साफ़ रखिणो खपे ताकी असां पंहिंजो जीवन हैल्दी जी सघूं पंहिंजे आसपास सफ़ा साफ़ सफाई रखण सां असांखे ख़ुशनुमा माहोल मिलंदो आहे पंहिंजे पाड़े में डस्टबिन वग़ैरह लॻाए करे जंहिंमें ॿ डस्टबिन लॻाए सघंदा आहियो गीलो कचरो हिक में सुको कचरो हिक में रखी करे तां पैंजे घर जे अॻियां साफ़ सफ़ाई बनाए रखे सघंदा आहियो पंहिंजे वॾे बुज़ुर्गनि जा लाइ बि इहे सुठो आहे ओर असांजे लाइ बि इहो सुठो आहे असां हैल्दी लाइफ़ जीअण जे लाइ पंहिंजो आसपास जो खेत्र खे साफ़ सफ़ाई रखणी खपे जेतिरो साफ़ हूंदो असांजो घर उसो उहो ई असांजो मन बि सुठो रहंदो ऐं हैल्दी जीवन असां जी सघंदा आहियूं